पो रुरल आनी अर्बन एरिया म्हटल्यार आतां कितें जाता सिटी एरियेन आनीक आमचे गांवचे गांवचे अशे गेमी कंपेर करीत जाल्यार अशें गांवांनी आमी किदें येता आमची भुरगीं अशें फुटबॉल खेळटा क्रिकेट खेळटा बॅडमिंटन धा धरच्याल्यानी खेळटा रिंगांनी अशें जायते तांकां ऑप्शन खेळटा ती आनी तेत कंपेर करची सिटी येयली जाल्यार ती फक्त कितें विडियो गेम्स मोबायल गेम्स तशेंत खेळटा फक्त मोबायलाचेर रील पळोवप आनी कांय ना म्हणजे हेल्था वटेनूय तांकां खूब हेंच ते आनीक अशें आम अशी गेमी ज्यो आवटडोर खेळटा पळय ती तेंचे भुरग्यां भुरग्यांच्या खातीर हेल्थाकूय बरें न्हय अशे भायले वारें बरें मेळटा आनीक एक्टिविटीय जाता न्ही एक्सरसायजूय जाता आनी विडियो गेम खेळ्ळे मोबायल गेम खेळ्ळे हेजे कितें येता अबनोर्म अबनोर्मल शे म्हणजे हे एक्सरसायज जायत ना बसो बसोन फक्त खावन फक्त गेम खेळो खेळोन आनीक मोटी जावपाक असलेच आनी भुरगीं अशें आवटडोर गेमी खेळून तें भुरगीं एक्टीवूय उरता न्ही